हेलो हंजी सनाओ अच्छा अच्छा मोबाइल खरीदना दस ज्हारे कोला अंदर हां बड़े मोवाइल ना मतलब बड़ी कम्पनी दे मोवाइल ना तुसें कोह्की कम्पनी दा लेना अ'ऊं इ'या सनाओ नियां तुसें गी इक रेडमी ऐ रेडमी दा बी ऐ रियलमी दा बी ऐ ऐसिस दा फोन ऐ जेहका तुसे चाहिदा तुसें गी कोह्का चाहिदा बटने आह्ला फोन चाहिदा जां ओह्का चाहिदा सक्रीन आह्ला हां लब्भी जाना टच स्क्रिन केह् आखदे तुस मतलब कि तुसे गी केह् केह् क्वालिटी चाहिदी ऐ फोने च

आहो एह् ते ऐन इ'यां तुसें गी कैमरा शैमरा बैटरी शैटरी अच्छा इक ऐ रेडमी दा ओह् साढ़े नो ज्हार दा ते उसदे बत्ती मेगापिकसल कैमरा थ्होई जाना ते कन्नै तुसें गी उसदे कन्नै तुसें गी सगुआं कैमरा बी शैल ऐ कन्नै उसदी बैटरी बी शैल ऐ छे ज्हार ऐ हां इ'यां ग्रांटी ऐ साले दी ग्रांटी ऐ इसदी हां अबा बैटरी शैल ऐ इसदी केह् आखदे रेडमी दे फोने दी केह् आखदे अज्जे धोड़ी कोई कम्पलेन नेईं आई ऐ उं'दी इक रियलमी दा फोन इसदी इक साले दी ग्रंटी हां इक साल दे अंदर किश आहो ते ब्रंटी दो सालें दी हां ते किश बी होग ते तुस असें गी सनाई सकदे हो आहो फोरजी सिम बी आई जंदी इसदे बिच हां ते तुसें कोई बी खराब होग तुस केह् आखदे आह्नी सकदे फोन गी हां स्क्रीन भज्जी जाए जां इ'यां हां इक अट्ठ ज्हारें दा फोन बी ऐ ओह् रियलमी दा फोन ऐ ओह् बी शैल ऐ हां बस कैमरा इन्ना शैल नेईं ऐ पर उसदी बैटरी शैल ऐ ते हां स्टोरेज बी शैल ऐ उसदी हां ते भी दिक्खी लैओ अच्छा अच्छा हां ओह् इन्ना बड्डा बी नेईं ऐ ते कन्नै कैमरा नेईं इन्ना शैल मतलब ठीक ऐ कैमरा इ'यां केह् आखदे पर हां जैदा शैल कैमरे रेडमी दे गै होंदे ते दिक्खी लैओ फिर अग्गें थुआढ़ी मर्जी जेहका लेना चांह्दे ओ हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ करी ओड़नी में पैक फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ